जियां में थुआढ़े कन्नै जि'ले बारै च गल्ल करां तां साढ़े पंज जि'ले दे नांऽ दस्सां ओह्दे च आंदा पैह्ला जि'ला उधमपुर होई गेआ दूआ जि'ला रामबन होई गेआ त्रीआ जि'ला पुंछ होई गेआ चौथा जि'ला राजौरी होई गेआ ते पंजमा जि'ला होई गेआ अपना डोडा